कैब कस्टमर केयर सँ बोलै छी यौ आहाँ जे कैबमे ड्राइवर रखले छियै ओ हमरा कहले रहलक कि हम पाँच मिनट मे हमर जे पिकअप स्थान है ओहाँ हम पहुँच जाइ छी लेकिन आधा घण्टा भय गेलक अभी तक ओ न अयलक हँ बताउ हमर जे पिकअप स्थान है शङ्कर चौक उहाँ से हमरा जाइ के है मधुबन अभी तक नहि अयलक हँ ओ आहाँ के गलती हय आहाँ लोकेशन दै मे गलती केलियै या जे केलियै हम आहाँके एको गो बात न सुनब आहाँ हमर बात सुनू आहाँ हमर कैब रद्द करू आहाँके ड्राइवर के लोकेशन दै मे अहाँ गलती केलियै कि की केलियै ओ आहाँ जानू कैलाए न हमर पिकअप स्थान जे हय शङ्कर चौक उहाँ पहुँचलक हँ हमरा उहाँ से जाइ के रहलक हँ मधुबन अभी तक नहि अयलक हँ बताउ